मां तव्हांखे अॼु टे सिधियुनि जूं भाॼियुनि जो ठाहिण जो विधी ॿुधायां थी पहिरियों करेला मसाले भरियल या सेअल चइबो आहे हुनखे ॿियूं फुल मक्रोलियूं पटाटा रस वारा ऐं टियों वड़ियूं बिहु पटाटा ऐं मेहा इहा बि रस वारी भाॼी आहे पहिरियों करेला पहिरियों करेला अधु किलो करेला हुजनि हुन में पाउ ॾेढ बसरु हुजे अद्रक थूम साओ मसालो हैडु गाढ़ा मिर्चु सुका धाणा सावा धाणा इहे सभु शयूं पाण में मिलाए करे ऐं बसरु सनो सनो कटे करे पहिरियों करेला थोरा तरजनि करेला थोरा तरे करे उन्हनि खे उन्हनि खे छा कबो सभु जेके मसाला आहिनि उहे सभु मिलाए करे मिलाए करे हिकदमि बसरु सनो कटिबो बसरु सनो कटे सभु हुन में अम्बचूर विझिबो अम्बचूर विझो ऐं गरमु मसालो थोरो विझो पोइ अम्बचूर गरमु मसालो विझी करे करेलनि में विझी करे हुनजे पेट में टंब करे चीरो ॾेई करे पोइ हुन में धाॻे सां बधिबो हुओ धाॻे सां बधी करे हुनखे झीणी बाहि ते तईअ में धीरे धीरे सेके करे पोइ हुनखे ढुक ॾेई करे मथां भार रखिबो आहे इअ थो पहिरों पूरो ॿियों फुल मक्रोलियूं पटाटा फुल जो कटोरो मक्रोलियूं अधु कटोरी पटाटा ॿ सौ ग्राम इहे टई शयूं खणी करे ऐं टमाटा टे टमाटा चारि बसरु थूम अद्रक कुटियल ऐं साओ मिर्चु साओ मसालो ऐं थोरा गाढ़ा मिर्चु ऐं धाणा सुका ऐं गरमु मसालो इहे शयूं सभु थोरियूं थोरियूं हुजनि तंहिं खां पोइ फुलनि खे थोरो तरे करे ऐं मक्रोलियूं पटाटा वढे रखजनि पहिरियों पटाटा वढे रखजनि ऐं पासिरा करे रखजनि बसरु सनो सनो कटे करे थोरो ब्राउन करे गिहु में ब्राउन करे हुन में टमाटा विझनि टमाटा विझी करे हुनखे थोरो महिटिजे टमाटा ॻरी वञनि बसरु ॻरी वञे हुनखे थोरो महिटे करे या त हैंड मिक्सर सां या त मंधिअड़े सां महिटिजे मंधिअड़े सां महिटे पोइ हुन में पाणी विझिबो ऐं पटाटा विझिबा पोइ पटाटा ऐं मक्रोलियूं विझिबो हुनखे कुकर में ठाहिण सां हुनखे ॿ सिटियूं लॻाए बियूं जे सुपरीअ में ठाहिबो त हुन में अधु कलाकु लॻंदो पोइ अधु कलाकु हुनखे झीणी बाहि ते मथां भार रखी करे ठाहिबो तंहिं खां पोइ पंज मिंट तरसी ॾह मिंट तरसी थोरो अधु भाॼी ठही वञे हुन खां पोइ मक्रोलियूं मक्रोली ऐं पटाटा ठही वञनि हुन खां पोइ फुल विझिबा फुल थोरी देरि छाकाणि त उहे तरियल आहिनि उहे थोरी देरि विझण खां पोइ थोरो टहिको अचे ऐं अंदरि भाॼी दम ते माने बाफ़ ते सेकिजे पोइ उहा ठहीं वेंदी आहे भाॼी टियो रस वारी भाॼी मेहा ऐं पटाटा ऐं वड़ियूं इहे सभु शयूं गॾु करे पहिरियों वड़ियूं थोरी देरि पाणीअ में पिसाए रखजनि जे कॾहिं उहे जल्दी ॻरी वेंदियूं पुसाए रखंदासीं त जल्दी ॻरी वेंदियूं ऐं पटाटा ऐं मेआ मेआ बि थोरा मिठा थींदा आहिनि हुनखे थोरो छिले करे लूणु ॾेई रखिजे हुन पोइ हुननि खे साॻे नमूने बसरु कटे करे थोरो ब्राउन करे ऐं हुन में टमाटा अद्रक थूम ऐं सावा मिर्चु विझी करे थोरो सिझाइजे ऐं या हुनखे या हिन सां बलैंडर सां मिक्स मिक्सर सां मिक्स कजे मिक्स करे पोइ हुन में थोरो पाणी विझी करे पोइ हुनखे मेहा पटाटा ऐं वड़ियूं विझी करे थोरो देरि अधु कलाकु खनि सिम गैस ते मथां बाहि ॾेई करे सुपरीअ में रखिजे उहा भाॼी हिकदमि टेस्टी ऐं सुठी ठहंदी आहे हुनजे मथां पोइ साओ मसालो ऐं गरमु मसालो विझिबो त हिकदमि सुठी ऐं टेस्टी ॾिसण में बि ऐं खाइण में बि सुठी लॻंदी